कॾहिं बि तव्हांखे अगरि कंहिं बि लम्बे बाइकिंग टूर या ट्रिप ते वञिणो हुजे सभिनी खां पहिरें कुझु ॻाल्हियूं ख़ासि ॻाल्हियूं हूंदियूं जंहिं जो ध्यानु रखणु खपे जीअं तव्हांखे पंहिंजी बाइक जी सर्विस कराइणु खपे हुनमें पेट्रोल जो पूरो ध्यानु रखणु खपे की हो पूरो आहे न आहे सर्विस कयल आहे न आहे ऐं तव्हांखे जेका शयूं पाण सां गॾु खणी वञणु खपनि उहे थींदियूं आहिनि जीअं मेडिकल किट खाइणु पीअण जो सामान अगरि कार तव्हां कंहिं पहाड़ियुनि वारी जॻहि ते वञा थो पहाड़ियुनि जी जॻहि ते वञा थो वञे थो त उते तव्हांखे पाण सां गॾु थधि थधि वारा कपिड़ा कैम्प जा सामान टैंट इहो सभु खणी वञणु खपे दवाऊं वग़ैरह छाकाणि त इहे अहिड़ी शयूं आहिनि जेके असांजी रोज़मर्रा जी शयूं आहिनि ख़ासिकर अहिड़ी जॻहि ते वञण लाइ छाकाणि त तव्हां अगरि वेंदा आयो किथे कोई किरी पयो या कोई बीमार थी वियो त तव्हांखे मेडिकल किट जी ज़रूरत पवंदी ऐं अगरि हुते थधि पइजी वयी कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे पहाड़नि ते मौसम बदिलजंदो रहंदो आहे ख़बर न हूंदी आहे कॾहिं गर्मी कॾहिं थधि कॾहिं उस कॾहिं बारिश त इहो सभु कुदरती फेरु आहे कॾहिं बि बदिलजंदो आहे त तव्हांखे ध्यानु रखण खपे की जेका जेका शइ आहे असांखे हुनजे हिसाब सां तयारु थी करे वञणु खपे मां पाण सां गॾु इन्हनि सभिनि शयुनि खे खणी वेंदो आहियां कॾहिं बि अगरि लम्बो ट्रिप लॻे त तव्हांखे हिन ॻाल्हि जो ध्यानु रखणु खपे की तव्हां जिथे वञो था पहिरीं त हुतां जो तव्हां नेट ते अॼु कल्ह सभु कुझु अवेलेबिल आहे हुतां जो जेको बि वेदर आहे टेम्परेचर आहे उहो तव्हांखे ख़बर हुजण खपे उन हिसाब सां तव्हां पंहिंजी तयारी कयो हुनखे हुते खणी वञो हुतां जा कपिड़ा खणी वञो होणा बाइक ते वञो था त तव्हां वटि जीअं मां चयो कैम्प जो सामान हुजणु खपे हुनमें बि घणेई शयूं ईंदियूं आहिनि जंहिंजो तव्हांखे ख़्यालु रखणु खपे की कैम्प तव्हांखे वाटरप्रूफ हुजणु खपे टैंट तव्हांजो वाटरप्रूफ हुजणु खपे उहो ईअं हुजणु खपे की थधी हवाउनि खे रोके त तव्हां अहिड़े ट्रिपनि में सक्सेसफुली सर्वाइव करे सघंदव